तो इसमें होता क्या है जैसे बॉलीबॉल खेलते हैं तो वह लोग पहले अपने गाँव से खेलना शुरू करते गाँव स्तरीय पर जैसे जो गाँव स्तर पर होता क्या है जैसे हम लोग अपने गाँव से दूसरे गाँव खेलने जाते हैं तो उसमें क्योंकि उसमें होता क्या है इसमें जो जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं उनका इसमें सलेक्शन होता है और उसके बाद फिर यह लोग खेलना शुरू करते है डिस्ट्रिक डिस्टिक मतलब अपने ज़िले के तरफ़ से ज़िले की तरफ़ से खेलने के बाद फिर उन में जो जो अच्छा होता है फिर उसके बाद फिर वह लोग राज्य में सिलेक्शन होता राज्य स्तरीय पर राज्य स्तरीय पर खेलने के बाद उन लोगों को और मनोबल बढ़ जाता है तब उस हर एक ही कोई चाहेगा कि हम लोग मतलब अंतर्राष्ट्रीय खेलने के लिए तो जो अच्छा सबसे अच्छा खेलता है वह अंतर्राष्ट्रीय पर चल जाता है जो और फिर बहुत सारे खेल खेलते हैं जैसे जिनको किरकेट नहीं आज कल तो किरकेट में सलेक्शन हो का क्रिकेट में सलेक्शन होना तो बहुत मुश्किल हो गया है किरकेट में अभी के सलेक्शन होने के लिए पहुँच और पॉवर होनी चाहिए अभी हम लोग अगर सलेक्शन करवाना है तो ज़्यादा बॉलीबॉल पर वह फोकस करना चाहिए फुटबॉल पर करना चाहिए खो खो खेलना चाहिए और उसके बाद फिर हॉकी खेलना चाहिए खेलने से होता क्या है मतलब खेलने में तो बहुत सारे लोग दिन दिन भर खेलते रहते हैं जिसमें कि हम लोग के घर वाले गुस्साते भी गुस्साते भी हैं कि इसमें कुछ रखा नहीं खेलने से क्या होता है खेलने से स्वास्थ्य भी ठीक रहता और खेलना तो हर एक किसी को चाहिए हाँ दो घंटा तीन घंटा उतना नहीं खेलना चाहिए लेकिन फिर भी दो घंटा तीन घंटा खेलना चाहिए और खेलने से आगे आप बढ़िएगा जिसमें आप अपना गाँव का नाम रोशन करिएगा उन में ज़िले का नाम रोशन करिएगा और राज्य का नाम रोशन करिएगा आप अपने देश का नाम रोशन करिएगा और फिर इस इसके आप आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी समाज में इज़्ज़त बढ़ जाएगी फिर आप आपकी जिस खेल में रूचि है उसी खेल में आप खेलिए और उसमें और अच्छे से ध्यान दे कर खेलिए जिसमें कि आप और जितना से जितना हो सके आप वह उतना अच्छा करने की कोशिश करिए और फिर क्या बोलते इसमें मतलब किरकेट चोंट लगने की संभावना होती है लेकिन इन लोगों सुरक्षा भी बहुत सारी दी दी जाती है किरकेट में बहुत सारी सुरक्षा दी जाती है जिसमें कि हेलमेट आ जाता है एडी आ जाता है फिर ग्लेप्स आ जाता जिसमें कि चोंट कम से कम लगती है फिर बॉली बॉलीबॉल हो गया क्रिकेट में ग्यारह प्लेयर खेलते हैं और फिर कबड्डी में सात प्लेयर खेलते हैं कबड्डी में थोड़ा हो जाता है कबड्डी में चोंट उट ज़्यादा लगने का चांस होता है जिसके कारण पैर उर टूट जाता है